सीतामढ़ी जिला एक गाँवसँ घिरल जिला है जाहिमे मनोरञ्जनके उतना व्यवस्था तऽ नहि है लेकिन लोक गाँवमे हि अपने अगल बगलमे खेल खेत खलिहानमे ही बहुत प्रकारके खेल खेलै छै जैसे कि कबड्डी क्रिकेट भी खेलै छै गुल्ली डण्टा ई सब आओर सब बैठे लेल अपना मतलब मनोरञ्जनके लेल अभी तक तऽ सब गाछी वाछिमे जाकऽ ठण्डाइ छै या खेल कूद एसन काम करै छै किएक कि गाँवमे अभी पार्क वार्कके व्यवस्था नहि ने होइले है सिनेमा घर है सीतामढ़ी जिलामे जहाँ लोक जाकऽ अपन मनोरञ्जन करै छै पार्क भी है सीतामढ़ी जिलामे जे गाँवसँ थोड़ा दूर पड़ै छै लेकिन लोक जाइ छै वहाँ लोक यहाँ सीतामढ़ीके लोक यहाँ मनोरञ्जनके लेल बहुतसँ काम करै छै जैसे डान्स प्रोग्राम ई सब करबाबै छै सिनेमा पर्दा चलबाइके मनोरञ्जन करबाबै छै रामायण महाभारत देखिके या रातिके जुआ ताश अइसे काम करिके सब अपन मनोरञ्जन करै छै जे जे लोकके अच्छा लगै छै सीतामढ़ी मे धीरे धीरे सुधार होइ रहल अछि सभ चीज अच्छा होइ रहल है